شادی جیسی بڑی تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہم ٹینکر ہینڈ پمپ یا موٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم پانی کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں ایک ساتھ پانی زیادہ کر کے لے سکتے ہیں شادی میں زیادہ مہمان ہونے کی وجہ سے ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک بڑے ٹینکر کی ضرورت پڑتی ہے پانی کو ہم اس ٹینکر میں بھر کر ایک بڑی تعداد میں موجود کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم جو ہمارے گیسٹ مہمان ہوتے ہیں انہیں ہم پلا سکتے ہیں پانی کا استعمال ہم جو شادی وغیرہ کے لیے کھانا بناتے ہیں یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے بھی کیا جاتا ہے پانی کو پانے کے لیے ہمیں ایک اچھی آر او کی ضرورت پڑتی ہے آر او سے ہم پانی کو فلٹر کر کر اسے صاف کر سکتے ہیں جس سے ہمیں یا ہمارے مہمان کو کوئی بیماری نہ لگے پانی کی کمی ہونے پر ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشان ہونا پڑتا ہے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے مہمانوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کے لیے پہلے ہی پانی کا بچاؤ کرنا پڑتا ہے جس سے مہمان کو بھی پریشانی نہ ہو اور پلانے والے کو بھی پریشانی نہ ہو پانی کو پلانا ایک ثواب کا کام ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جو شادی یا پارٹی وغیرہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہمیں بہت سی جگہ بہت سی بار ٹینکر بھی منگانے پڑتے ہیں الگ سے منگانے پڑتے ہیں جب ہمارے پاس نہیں ہو پاتا پانی کو ہم زمین سے نکالتے ہیں جو ہینڈ پمپ یا سمرسیول ان کے ذریعے نکالا جاتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا شادی پارٹی نہیں ہو سکتی پارٹی کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے جب ہمارے مہمان آتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں پانی پلانا ایک ثواب کا کام ہے جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے